وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں جی جی میں یعقوب بول رہا ہوں پورنیہ لائبریری سے جی بتائیں کیسے فون کرنا ہوا

کس کتابوں کی ضرورت ہے

جی جی ہاں یہ تینوں کتابیں ہمارے لائبریری میں ہیں موجود ہیں آپ کتابیں کہاں لے جانا لے جانا چاہ رہے ہیں یا یہاں خود آ کر کے پڑھیں گے مطالعہ کریں گے

نہیں نہیں سہولتیں بہت ساری جگہ پہ نہیں ہیں لیکن ہماری لائبریری میں ماشاء اللہ ہر چیز کی سہولت ہے روشنی کا بھی اچھا انتظام ہے اور اسی طریقے سے پنکھے اور اور کولر وغیرہ کا بھی اچھا انتظام کیا گیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ پرسکون ماحول ہے اور یہاں پہ پڑھنے میں فائدہ یہ ہے کہ کئی ساری کتابیں آپ کے سامنے موجود ہوں گی آپ جس کتاب کی چاہے مطالعہ کر سکتے ہیں اور ہاں گھر لے جانے میں یہ ہوگا کہ جو کتاب آپ منتخب کیے ہیں ہاں وہی کتابیں لے جا سکتے ہیں اس کے بعد اور دوسری کتابیں نہیں پڑھ سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کتابیں جو لے جائیں گے ان کے لیے آپ کو کارڈ بنانا پڑے گا تو ایک بار میں پانچ کتابیں لے جا سکتے ہیں ہماری لائبریری کا ٹائم ہے صبح دس بجے سے شام پانچ بجے تک لائبریری کھلی رہتی ہے ہر وقت جس وقت بھی چاہیں آ کر کے آپ کیا ہے کہ یہاں مطالعہ کر سکتے ہیں یا لے جانا چاہیں تو کارڈ بنوا کر کے آپ گھر لے جا سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ آپ آئیے یہاں ملاقات ہوگی اور اس اس کے بعد جو ہے کتاب دے دی جائے گی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ